जीअं त तां मूंखां पुछियो मां छा कंदो हुयसि मां एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में हुयसि जिते इंडिया जो मालु फोरन वेंदो आहे पर उहो हुन जे लाइ डॉक्यूमेंशन वग़ैरह सभु चेक करणा पवंदा आहिनि पहिरियों त हुन जो शिपिंग बिल ठहंदो आहे सिधो पहिरियों शिपिंग बिल ठही करे असां वटि ईंदो आहे हुन मां ख़बर पवंदी आहे त माल जी क्वांटिटी क्वालिटी ऐं प्राइज़ बरोबर आहे या न हुतां खां शुरूआति थींदी आहे तंहिं खां पोइ हुन सामान जी चकास थींदी आहे त ही सामानु जेको लिखियलु आहे उह आहे या न त लिखियलु हिकड़ो मालु कॾहिं कॾहिं ॿियो बि वेंदो आहे इहो सभु हिकुदम ध्यानु ॾियणो पवंदो आहे तंहिं खां पोइ उहो मालु ट्र्क जे रस्ते असां जे गोडाउनस में ख़ाली थींदो आहे ख़ाली थियण खां पोइ हुन जी इंस्पेक्शन थींदी आहे इंस्पेक्शन थियण खां पोइ इहो मालु कंटेनर में जमा थींदो आहे उहो मशिनरी रस्ते वेंदो या लेबर रस्ते वेंदो उहो कंटेनरु भरजंदो उन खे कस्टम अधिकारी ॾिसंदो बरोबर भरियो आहे तंहिं खां पोइ मूंखे चवंदो तूं सही करु इन ते लिस्ट बरोबर आहे इहा तूं मौकिले छॾु पोइ हुन ते गौर्मेंट जी सील लॻंदी आहे उहा सील तकड़ी न खुलंदी आहे इन करे हो सुठी आहे सील हुअणु ज़रुरी आहे उहा सील करे पोइ उन या जेके सभु डॉक्यूमेंट ठहिया हू उन सां गॾु हुन रिप्रेजेंटेटिव खे ॾियणा आहिनि उहो खणी वेंदो कंटेनरु ट्र्क में विझी करे सीधो धिक्के ते वेंदो धिक्के ते अॻु में पाणीअ जो जहाज़ु बिठो हूंदो आहे जिते हो चेक करे चवंदो आहे हिन में विझो ऐं हिन पासे रखो उहो सभु डायरेक्शन उहो ॿुधाइंदो आहे हुते पोइ हुन में हो विझी करे पोइ कंफर्म कंदो आहे त हे सभु मालु बरोबर आहे जेको हिन में पियो आहे तां चओ था ऐं हुन जी लिस्ट अलॻि ठाहे करे वरी असां खे ॾींदो ऐं चोंदो आहे कंफर्म थियो तव्हां जो कंटेनरु हितां निकरी वेंदो पोइ बाक़ी कारवाई पोइ थींदी आहे